ہیلو میم میں روشنی بیوٹی پارلر سے بات کر رہی ہوں اوکے میم آپ کو آکسیجن بارے میں جاننا ہے اچھا میم وہ پوچھ سکتی ہوں آپ کی ایج کتنی ہے کیونکہ آکسیجن فیشیل کے لئے ایج ریکوائرڈ ہوتی ہے اوکے تو میں آپ کو جو ہے آکسیجن فیشیل ہمارے یہاں تین تین ٹائپ کے آکسیجن فیشیل ہیں ایک تو سکس ہنڈریڈ سے ہے ایک سکسٹین ہنڈریڈ ہے اور تھرڈ ون ٹونٹی سکس ہنڈریڈ تو تینوں جو ہے فرسٹ والا جو ہے وہ ٹو شفٹس میں ہوتا ہے سیکنڈ والا ہمارا ٹو شفٹ میں ہوتا ہے پر ایک اس میں پری پری فیشیل دیتے ہیں ہم اور تھرڈ والے میں جو ٹوینٹی سکس ہنڈریڈ کا ہے اس میں ہم جو ہے وہ ایک پری فیشیل بھی دیتے ہیں اور پوسٹ فیشیل بھی دیتے ہیں اور ان تینوں کے ساتھ تینوں ہی کے ساتھ تھریڈنگ آپ کو فری آف کوسٹ ہوگی جی اور بینیفٹ تو ہے جو آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں آکسیجن کی کمی چل رہی ہے بہت زیادہ تو اس سے آپ کو جو آپ کے پوسٹ میں جو آپ کے جو آکسیجن کم ہو جاتا ہے جو گلو ختم ہو جاتا ہے وہ آپ کو فل اپ کر دیتے ہیں آکسیجن اور اور جو ہے آپ کو پوز کو دوبارہ سے رینیو کر دیتا ہے سکسٹین ہنڈریڈ پہلا ہے آپ کرائیں گی تو اس کے لئے آپ کو اس کا ٹو سیٹنگس میں ہے آپ کو پر ویک ایک سیٹنگ دینی پڑے گی وہ آپ کی دو سے ڈھائی گھنٹے لگیں گے آپ کی اسکین ہائی جیک بھی ہو جائے گی بہت زیادہ اوکے میم آپ انفارم کر دیجئے گا لیکن آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا ہمارے پارلر کے لئے اوکے تھینک یو ویری مچ